थोआनू अज्ज सनाने आं अस क् दौड़ शोड़ कियां लानी चाही दी केह् करना चाही दा और केह् खाना पीना चाही दा सारें कोला दा पैह्लें अस केह् करनें होने कि रातीं सेई जाना कोई दस ग्याह्रां बज़े सेई जाना लारम लाई लैना चार बड़े दा सवेरै चार बज़े उट्ठे चार बज़े लारम बजदा जिसलै अस उट्ठे बूट पाए अपनै जेह्ड़े ठंड होऐ तां पज़ामा पज़ूमा पाया अपना टिशर्ट जां कमीज़ फुल्ल सलीव आह्ली पाई चलीजाना अराम कन्नै अपनें दोस्तें गी पैह्लैं करनां फोन दोस्तें गी फोन करियै उनें गी सनाना इध्दर जां उध्दर अपने चौंक उप्पर आई जाओ चौंक पर आई जाओ ते फिर करनें आं थोह्ड़ी मती ऐकर्साईज़ ऐक्सर्साईज़ करियै थोह्ड़ा अपने शरीर गी बार्मअप करियै ते अस चली पौन्ने दौड़ लान दौड़ लान बल्लैं बल्लै असैं जान होंदा क्योंकि न्हेरा बड़ा होंदा सवेरै चार बड़े बड़ा न्हेरा होंदा और दौड़ लांदे लांदे अस जन्ने होने सिध्दा बेड़ी साढ़ै मेन ऐ बेड़ी अस दौड़लान्ने होने उद्दर क्योंकि उध्दर इक सड़क ऐ सड़क ऐ और कंढै कंढै बहूटे बाह्टे जां बड़े बहूटे बाह्टे ऐं उद्दर शै ताज़ी हवा आंदी उध्दर उत्थैं अस दौड़ लान्ने होने दौड़ लांदे लांदे अस जन्ने होने जांडी जांडी पिंड ऐ इत्थुआं दा कम से कम कोई चार पंज किलो मीटर साह्नू पेई जंदा अगर आन जा करना होऐ नोहाड़ा ते अस जन्ने होने रामा कन्नै राम राम कन्नै दौड़ने होने अस लम्बी दौड़ लान्ने होने होर साह्नू कम से कम कोई वीह् मैंन्ट साह्नू दौड़ना होंदा और उध्दरा दा दौड़दे दौड़दे अस राम कन्नै बापस आने होने आनियै फिर अस उध्दर चौंर पर रुकी जन्ने होने जिद्दर चौंक परा असैं दौड़ स्टार्ट कीती दी होंदी उद्दर अस रुकियै फिर अस इक मैंन्ट जां दो मैंट रैस्ट करने होने थोह्ड़ा बाड्डी गी अस रिलैक्स करने होने जेह्ड़ी बाड्डी साढ़ी दौड़ लांदे लांदे थक्की दी होंदी साह्नू साह् जेह्ड़े लम्मे लम्मे अवा दे होंदे ओह्दै आस्तै अस बाड्डी रिलैक्स करनें होने रलैक्स करियै फिर अस करनें होने अपना ऐक्सर्साईज़ स्टार्ट करी ओड़ने होने जेह्ड़ा साढ़ै आस्तै बड़ा बैनिफिट होंदी मेरे हिसाब कन्नै में ते दिक्खेआ बी ऐ बिडियो बाडियो च कि दौड़ कालो दा जादा बी ऐक्सर्साईज़ बड़ी जादा जरूरी होंदी क्योंकि दौड़ बाद जेह्ड़ी ऐक्सर्साईज़ होंदी ओह् साढ़ा स्टैमनां वधांदी और अस ऐक्सर्साईज़ करनें होने स्टार्ट पैह्लैं ते अस डंड मारनें होने जेह्ड़े पुशअप उप्पर आह्ले डंड डंडं डुड मारियै फिर अस थोह्ड़ा होर बी ऐक्सर्साईज़ नाम ते नेंई पता इन्ने पर ऐक्सर्साईज़ करियै फिर राम राम कन्नै अस गल्ल शल्ल करदे चली जन्ने होने उद्दर अपनें घर आह्ली साईड़ घर आह्ली सैड़ आईयै घर जिन्ना बी अस पुज्जने होने घर कोई सत्त जां अट्ठ करीब टाईम होए दा होंदा और घर आह्लै दुध्द गर्म कीते दा होंदा ओह् राती सोनें कोला दा पैह्लें असैं बदाम काज़ू सौंगी फिर ओह्मुंगी चनें असैं स्हेड़े दे होंदे और ओह् असैं शाई लैनें होंदे कन्नै जेह्ड़े असैं बदाम सेड़े दे होंदे बदाम फिर काज़ू ते सौंगी एह् असैं दुध्द बिच्च मिक्स करियै शैल मिक्सी बिच्च प्हीयै एह्दै बिच्च इक केला पाईयै ते अस शेक बनाईयै पी लैन्ने होनें जिसनै कि बाड्डी थोह्ड़ी जान रौंह्दी और चनें जेह्ड़े ऐं दोस्तो चनें कन्नैं शरीरै बिच्च जान आंदी दौड़नें दा ताकत आंदी मुंगी बी बड़ी जानदार होंदी सैल्ली मुंगी सारें गी खानी चाही दा बस एह् सवेरैं रोटीन जेह्ड़ा खानें आह्ला करनें होने और दौड़ अस इयां लान्नें होने कम से कम बी साह्नू कोई त्रै साल होईये साह्नू दौड़ लांदैं इयै रोटीन जेह्ड़ा फालो करनें होने और सर्दियैं बिच्च थोह्ड़ा मुश्कल होई जंदा दौड़ लाना क्योंकि सर्दियैं बिच्च जेह्ड़ा स्हा ऐ एह् थोह्ड़ा जादा फुलदा साह् थोह्ड़ा जादा चढ़दा एह्दे कारन अस थोह्ड़ा अस कम से कम गर्मियैं बिच्च चार बड़े उट्ठनें होने पर सर्दियैं बिच्च अस उठनें होने कम कोई पंज जां छे बज़े दे करीब उट्ठनें होनें फिर अस अपनां थोह्ड़ा फ्रैश फ्रुश होईयै थोह्ड़ा फिर ज्नने होने अस दौड़ शोड़ लान एह् साढ़ा सर्दियें च गर्मियें च ते अस जल्दी उट्ठी पौंने होने कम से कम कोई चार बज़े चार बज़े अस उट्ठी पौने होनें और मेरे हिसाब कन्नै थोआनू बी दोस्तो जेह्ड़े बी मिगी अपनें सुना दे साह्नू सारें गी सवेरै जल्दी उट्ठनां चाही दा जल्दी उट्ठनें दे बड़े स्हेई तरीके ना बंदे दी जेह्ड़ा मैंटैलटी ऐ ओह् ठीक रौंह्दी बंदे गी शुध्द बिचार आंदे दमाक बिच्च और दौड़ते साढ़े हैल्थ आस्तै बड़ी जरूरी ऐ दौड़ाना साह्नू चाही दा सारें गी कनैं पसीनां जेह्ड़ा निकलदा ओह्दै नै शरीर साढ़ा होर रिकवर होंदा साढ़ी शैल सेह्त बनदी और खानें पानें दा बी खास ध्यान रक्खनां चाही दा गर्मियां अज्ज कल ते गर्मियां न गर्मियैं च थोह्ड़ा गर्म गुर्म चीजां साह्नू घट्ट खानियां चाही दियीं जेह्दे नै साढ़ा शरीर इयां पक्की जंदा जां होर बी बड़ा सारा लीवर बिच्च गर्मी होई जंदी साह्नू खास ध्यान रक्खनां चाही दा ते इन्ने गै बस तोआनू सनाना में दौड़ना बड़ा जरूरी ऐ और कम से कम साह्नू ना अगर अस गर्मी च एह् चीजां खा ने ना दौड़ लांदे होई साह्नू बड़ा जरूरी ऐ पानी साह्नू कम से कम चार लीटर साह्नू पीनां चाही दा ओह्दे कन्नै बॉडी ठीक रौंह्दी पसीनां पसूनां बी अपना कट्टना चाही दा केंई लोग होंदे जेह्ड़े घर सुत्ते दे रौंह्दे और जादा साह्नू सौनां बी नी चाही दा एह् ऐ कि साह्नू जिन्नी साह्नू जरूरत ऐ इन्नी साह्नू नींदर लैनीं चाही दी और साह्नू जादा नी सौनां चाही दा और अपनां शरीर थोह्ड़ा ऐकटिव रौंह्ना चाही दा अगर तुस चार बज़े उठगे जां अपनी दौड़ लाग्गे शैल मैह्नत करगे तां जरूर थोआड़ा शरीर थोआड़े शरीर साथ देग थोआड़ा ऐकटिव रौह्ग एह् साह्नू बड़ा जरूरी ऐ दौड़ना ते मेरे हिसाब कन्नै बड़ा जरूरी ऐ साह्नू सारें गी दौड़ना चाही दा और जियां कि में थोआनू सनाटा कि चार बज़े उट्ठो दौड़ लाओ अपनी खुराक जेह्ड़ी ऐ ओह् बी पूरी फुल्ल रक्खो चनें खाओ मुंगी खाओ बदाम खाओ मगर स्हेड़ियै खाओ इयां नेंई सौंगी खाओ स्हेड़ियां खाओ मुंगी खाओ चनें खाओ काज़ू बी खाओ स्हेड़ियै खाओ मगर क्योंकि चीज़ा जेह्ड़ियां एह् बड़ियां गर्म होंदियां साह्नू तांईयैं चीज़ां जेह्ड़ियां एह् नै एह् स्हेड़ियै खाना चाही दियां और पानी शानी साह्नू खुल्ला पीनां चाही दा एह् पूरा तोआनू सनाई दित्ता न्यूट्रेशन साह्नू पूरे एह्दै नै मिली जानी बदाम जेह्ड़े तुस खागे मुगी तुस खागे न्यूट्रेशन मिलनी और पानी खुल्ला पीगे ते पानी कन्नै साह्नू गर्मी गुर्मी नी होनी गर्मी होनें दे बी बड़े नुकसान होई जंदे नै बस इन्ना गै थोआनू सनाना हा